हेल्ल' अ दङ ओंखाम संबाय थादो अ खोनायाखै ओंखाम संबाय थादों ए माब्ला माब्ला

ए जागोन दे बेस्थ'थ' नङा थांनो हागोन दे औ अ दङ लांफैनाङा दे थांगोन आंनो ओहो ओमहो

पार्टि मेकाप ना अ माबा मा होनदों अ ब्राइदेल ब्राइदेल ब्राइदेलबाथ' आङो दस हाजार लायो औ साथ हाजार सय हाजारसोफोराव खालामना होनो हागोन आरो बेसेबां होगोन बेसेबाङाव बेसेबां होगोन नों बेसेबां होगोन जागोन दे जागोन दे

जागोन दे जागोन जागोन दे थांगोन जागोन दे औ औ जागोन दे अ जागोन दे अ दे